आमी किचनांत सगळींच जाणां प्रेशर कुकरचो उपयोग करतां आनी जसो जसो वापरतां तसो तशें आमकां दुसऱ्यां कडल्यान आयकूनय काय खबरी गोश्टी लक्षांत येता आयकल्या मुळे ते कळटा आनी जसो उपयोग करतां तशें आमच्यातय लक्षांत येतां सो कांय गोश्टी हांगा म्हाका जे खबर आसा ते हांव सांगू शकतां सगळ्यांत पयलीं म्हणजे कुकर यूज करून तो वापरून वापरून बऱ्याच वेळी भितरल्यान तो काळो जाता मागीर अश्या टायमाचेर लिंबाची साल किंवा लिंबू पिळून ते भितर ती साल उडोवपाची ताका लागून कुकर बरो स्वच्छ जाता मागीर जर तुमी पळयलो आसत जाल्यार फक्त ती लिंबाची साल घालपाची आनी ये काडपाची शिट्टी जाता स्व स्वच्छ दुसरी गजाल ताचे जे गासगेट आसा रिंग जी आसा केन्ना केन्ना ती लुज जाता आनी मागीर वाफ सगळी ती भायर सरता पूण आनी ताका लागून शिट्टी येयना मागीर अश्या वेळार ताजे गासगेट जे आसा ते डिप फ्रिजांत बरींच जाणां दवरता तशें दवरले जाता मागीर ती हे जाता आनी आतां वो आमी कुकर गेसिचेर दवरतात बऱ्याच वेळी थोडीं जाणां जाणं ती गेसिची फ्लेम आसा ती हाय करून दवरतां ती तशीं न दवरता पयल्यांदा हाय करून मागीर मिडयम दवरल्यार भितर जी म्हणजे कडध्यान वैगेर जे शिजयले जाता तें वेवस्तीत शिजतात म्हणून मागीर थोडो वेळ ती स्लो करून दवरपाची हे कांय टिप्स आसात ते हांवें सांगलां